हैलो हां जी ठीक ऐ तुस सनाओ किश निं बेह्ली ऐं तुस सनाओ इक्क हफ्ता थ्होई छुट्टी तुसेंगी चलो जन्ने आं कुदै चक्कर लीने गी तां जित्थें तुस लैगे चली पौगे चलो चलो पत्नीटॉप जन्ने आं तां जन्ने आं फ्ही हून छुट्टियां पेदियां केह् करना जां कुदै होर जाना तां तुस सोची लैओ हां ऐं सवेरै शामीं जाह्गे पत्नीटाप रौह्गे शामीं ते फ्ही जाह्गे सनासर ते कन्नै जाह्गे नत्थाटॉप सनासर रौह्गे इक्क दिन ते इक्क दिन नत्थाटॉप रौह्गे फ्ही इ'यां शैल मज़े करगे इ'यां खाल्ली इ'यां फ्ही केह् फैदा इ'यां खाल्ली जाह्गे ते औगे फिरी बापस जां फ्ही उत्थें चलो केह् आखदे उस्सी हिमाचल चलो हिमाचला दा लाई औने चक्कर ठीक ऐ तां तां फ्ही करां अ'ऊं अपनी पैकिंग तां हां जी चलो जेल्लै तुसेंगी छुट्टियां थ्होई दियां छुट्टियां चली पौने आं हून गै हां ठीक ऐ हां किट्ठे जाह्गे फ्ही किट्ठा गै मजा औना फ्ही इ'यां केह् मज़ा औंदा चलो ठीक ऐ फ्ही तां अ'ऊं करनी आं अपनी त्यारी तां हिमाचलै गी गै चलने आं यरो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ खरी ठीक ऐ फ्ही